भारतके राजनिती जाति पर आधारित छै छोट पैघ जाति ई सभ बहुतही ज्यादा मायना राखि रहल छै राजनितीकमे आरो तऽ आरो धर्म भी एहिमे बहुत ही ज्यादा लागू छै जाति आ धर्म ई दुनू भारतकेँ राजनितिके बर्बाद कए रहल छै धर्ममे हिन्दु मुसलमानके प्रति लड़ाइ भए रहल छै तऽ जातिमे की होइ छै वोट दै कऽ अधिकार छै तऽ ओ अपने जातिटाके वोट देतै अपन जे जाति छी ओकरे जिताबैके रहतै आरो तऽ आरो दोसर प्रश्न अहाँके ई छै जे पसन्दिदा राजनेता केँ छै तऽ हमर पसन्दिदा राजनेता एखन के समयमे नरेन्द्र मोदी छै ओकर एकटा मेन कारण ई छै जे ओ शिक्षाके प्रति बढ़ावा दै छै बहुत जगह नीक नीक कॉलेज खोलि रहल छै अच्छा अच्छा शिक्षकके बहाली कए रहल छै जाहिसँ शिक्षा उत्थान पर छै ओहिसँ अगर हमरा मिलएके मौका मिलतै तऽ हम सभसँ पहिले आरक्षणके बारेमे बाजबै जे कि हमर कानूनके प्रति बहुत ही हानिकारक सिद्ध होइ छै